जि'यां तुस मिगी सनाया कि थुआढ़ा पढ़ने गी तुसें गी पढ़ने गी शौक ऐ तुसें सनाया तुसें गी डिस्टिंक्शन आई दी ही तुसें फ्ही अग्गें पढ़ाई कन्टीनयू कैसी निं कीती मतलब तुस बारमीं धोड़ी कैसी पढ़े तुसें ते आखे दे कि तुं'दे मां ब'ब्ब जेह्के ऐहे ओह् इक्वलिटी रखदे मतलब कि थोह्ड़े भ्राऽ तुसी दौनें गी इक्कै नेह् स्हूलत थ्होई दी फ्ही तुसें अग्गें पढ़ाई कन्टीन्यू किसी निं कीती बारमीं शा बाच में तां निं कीती की थोह्ड़ी फैमली इश्यूज़ आई गेदे हे मेरी मम्मी बड़ी गै जादा बीमार होई दियां हियां बड़ियां जादा बमार होदियां कि इ'न्नी जादा कि कोई उ'नें गी इक बंदा चाहि्दा ऐ केयर टेकर मतलब इक उं'दी हालत इ'न्नी जादा खराब होई गेदी ही कि अस उम्मीद नेईं हे रक्खी सकदे कि मतलब उ'नें हून बचना ऐ कि नेईं बचना ऐ मतलब कि इ'न्नी जादा मतलब कि प्रॉब्लम होई गेदी ही उ'नें हड्डियें दी प्रॉब्लम होई गेदी ही मतलब कि उ'नें गी उट्ठना नेहा होंदा उ'नें दर्दां होंदियां ही शरीरा च ते उस बेल्लै चाहिदा कोई अपना बंदा इ'यां केयर टेकर रक्खने गी अस रक्खी सकदे हे पर में अपना आपूं डिसीजन लैता हा ते ऐसी गल्ल निं ऐ कि में टवेल्फ्थ कीती ऐ नो डाऊट वट् में हून कंटिन्यू करने दी कोशश करा नी कि इग्नू दे थ्रू में पढ़ांऽ अग्गें में होर पढ़ांऽ लेकिन तां उस करियै कि मेरी मम्मी बड़ी बीमार थी आं ते उ'नें गी कोई केयर टेकर चाहि्दा हा ते उस करियै कि में अपनी पढ़ाई छुड़ी में आखेआ कोई गल्ल निं ते मम्मी दी सेह्त दा जादा ध्यान रखना ते मतलब कि दो त्रैऽ साल लग्गियै उ'नें गी रिकवर होने ई ते उस कारणै च एह् होया कि में अपनी पढ़ाई जेह्की अग्गें कंटिन्यू नेईं कीती दी कि के में चाह्ंदी कि में मतलब में थोह्ड़ी ऐसी आं कि में हेल्प करना चाह्न्नीं आं जरूरी निं ऐ कि इंसान पढ़ी लिखियै जादा करै अचीव करै बारमीं पढ़ियै बी लोग बड़े दूर पुज्जी दे ठीक ऐ में ऐहीं बी कोशश करांऽ नी कि में किश ना किश मतलब एम्प्लॉयड मतलब किश ना किश ट्राई करानी कि में किश ना किश बनी आं ते पर में पैह्लें समझदी ही कि में अपना सोचेआ कि मेरे ते सबसे पैह्ले मेरा परिवार ऐ ते अगर ओह् स्हेई रोवै ते कोई चक्कर निं पढ़ाई दी कोई उम्र निं होंदी ऐ पढ़ाई अस कदें बी करी सकदे पर इक इंसान दा रौह्ना जादा जरूरी ऐ ते उस करियै मतलब मेरी मम्मी थोह्ड़ी जादा बीमार हियां ते उस करियै में नेईं पढ़ी ही